औ मा नोंथां आं न'आवनो दं माइ गायनाया खयमन मोनखो बै बोसोराव बिगायाव औ ओमफ्राय मा ओमफ्राय फाननानै बेसेबां मोनखो मनाव बेसेबां मोनखो आमफाय लस जाखोना लाभ जाखो बे बोसोराव गायनाया

मा मा माइ गायखो मा माइ ओमफ्राय जोसा गैया मायब्राखौलाय आंहाथ' एखस' सात बिघा गायदोंलै जोसा गायदों फुल फाख्रि गायदों ओमफ्राय साल बावा फुल फाख्रि जोसा मायब्रा आयजं आलुया लससो जादों आंहा गायनानै निजेसोलै फाग्ला गुबुननिखौ गाया आङो आं हिनजावखौनो सानै लानो नागिरनायखौ नुवाखै नोङो नोंसोर लागोआव सासे दंब्ला हरलाय

हिनजाव आंना नै फाग्ला आंनो माहाजोनखाबा आंनो सानै नांगौ माइ गायग्रा सासे

बिनि थाखायनो

माइ गायनांगोनना होस गिदिरखौ फिसा खालामगोनब्रा आङो औ

दे दे फैदों ओंखाम उखैबाय